شہری علاقوں میں زیادہ تر جدید اور منظم کھیل جیسے کرکٹ فٹ بال اور باسکٹ بال کھیلے جاتے ہیں یہاں بڑے اسٹیڈیم جم اور اسپورٹس کمپلیکس جیسی بہترین سہولیات دستیاب ہوتی ہے شہری بچوں اور نوجوان اکثر پیشہ ورانہ کوچنگ حاصل کرتے ہیں اور ٹریننگ اکیڈمی میں جاتے ہیں کھیلوں کو یہاں کیریئر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اور اسپورٹس مقابلے عام ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے شہری لوگ اکثر مخصوص اوقات میں ہی کھیل پاتے ہیں جبکہ دیہی علاقوں میں زیادہ روایتی اور مقامی کھیل جیسیے کبڈی گلی ڈنڈا اور دنگل کشتی کھیل کھیلے جاتے ہیں یہاں سہولیات محدود ہوتی ہے اور لوگ اکثر کھیلے میدانوں یا کھیتوں میں کھیلتے ہیں پیشہ وارانہ کوچنگ اور جدید آلات کی کمی ہوتی ہے مقامی سطح پر ہی کھیل ہوتے ہیں کھیل یہاں تفریح اور سماجی میل جول کے ذریعہ ہوتے ہیں کیریئر کے بجائے دیہی لوگوں کے پاس کھیلنے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے وہ اکثر جسمانی مشقت والی کھیل کھیلتے ہیں